مجھے جو ساڑی آن لائن ملی ہے وہ پھٹی ہوئی نکلی اس لیے میں نے فوراً واپسی کی درخواست درج کی اب میں اس کی واپسی کی حیثیت چیک کر رہا ہوں میں اس بات پر ترجہ دوں گا کہ واپسی کی درخواست منظور ہوئی یا نہیں پک اپ کی تاریخ اور وقت کیا ہے اور میں یہ سوالات بھی پوچھتا ہوں کیا میری شکایت کے تحت فوری واپسی ممکن ہے اگر پک اپ میں تاخیر ہو تو میں کس سے رابطہ کروں رقم ریفنڈ ہونے میں کتنا وقت لگے گا